اتر پردیش میں پیدا ہونے والی بڑی فصلیں گندم مکئی اور چاول وغیرہ ہیں اور مویشی میں زیادہ تر بھینس اور یہ پولٹری مویشی ہیں